समय के अनुसार भाषाओं का बहुत ही परिवर्तन हो रहा है जैसे कि स्कूलों में तो इंग्लिश ही बोली जा रही है इंग्लिश अंग्रेजी ही सिखाई जा रही है बच्चों को इंग्लिश में ही बातचीत करना इंग्लिश में ही पढ़ाई करना हालांकि जहाँ तक की घरों में ही घरों में भी बच्चे आते हैं तो हर बातें इंग्लिश में ही बोलते हैं हर बात का सामना इंग्लिश में ही करना पड़ता है उनको हमलोग हिन्दी में बोलते हैं उनको तो समझ में भी नहीं आता यहाँ वो हैं इसका मतलब ये असर भी हो रहा है कि बच्चों पर कि वो हिन्दी तो बिलकुल भूल ही जा रहे हैं हिन्दी में तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आता जबकि हमलोग तो हिन्दुस्तान में रह रहे हैं हिन्दी हमारी मातृ भाषा है तो हिन्दी का सामना ही बच्चों के भविष्य के लिए ये जरूरी रहता है लेकिन आजकल तो स्कूलों में हर तरीके से इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो बच्चे भी इंग्लिश का ही सामना ज़्यादा करते हैं इंग्लिश ही बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में ही सुनना पसन्द करते हैं इंग्लिश में ही खेलना बोलना सारी बातचीत इंग्लिश में ही पसन्द करते हैं जबकि ये सही नहीं है बच्चों को जितना इंग्लिश की जरूरत मान्यता मिली है सरकार द्वारा उतनी हिन्दी से भी उनको तात्पर्य रखना चाहिए ताकि हिन्दी में भी बोलें और हिन्दी को तो बिलकुल भूल ही जा रहे हैं बच्चे तो हिन्दी में कुछ बातचीत भी नहीं कर सकते और हिन्दी तो हमारी मातृ भाषा है इसको तो हर बच्चे को मतलब इसका सामना करना चाहिए हिन्दी को आगे बढ़ाना देना चाहिए